जय झूलेलाल गायक सब खां जेके अहम ग़लतियूं कंदा आहिनि इहो ॾिठो वियो आहे सिर्फ़ प्रोफेश्नल गायकर खे छॾे करे बाक़ी गायक जेको आहे उहो हिकु सुर में रही करे न ॻाईंदो आहे या तमामु आम ग़लतियूं थींदी आहिनि ऐं उन खां स्पेशल ॻाल्हि आ पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे त गायक खे हमेशह शास्त्रीय संगीत जे थोरी घणी तालीम वठणु घुरिजे ऐं सुरनि जी पहिचान हुजणु घुरिजे ऐं पंहिंजे गले जे अनुसार सुर मुकरण करे हुन ते हिकु हंधि स्थिर रही करे गाना ॻाइण जी शुरुआत करे ऐं एंड ताईं हुन ई सुर में उन ई लहिजे में पैंजी गायकी चालू रखे त हिननि ग़लतियुनि खां बची सघिजे थो जय झूलेलाल